औ सानस्रिनाय क्रिकेट गेलेनाय ट्रेकिं बायदि गेलेमुफोरखौ मोजां मोनो आं जेरैबायदि सानस्रिनायाव जेरैबायदि क्रिकेट गेलेनाय ट्रेकिं खालामनायाव गोबां रोखोमनि गोबां इक्सपिरियेन्सखौ मोननो हायो जेरैबादि नांगौ एरैबादि इक्सपिरियेन्सखौहाय मोननो हायो सानस्रिनाया मोनसे देहानि थाखाय मोजां जेरै सुइमिं बेरायावबो नोङो सुइमिंआव मोजांब्ला गावनि खेरियारखौ गाव खालामनानै लानो हायो बेजोंनो आरो क्रिकेटआवबो जेरैबादि गावनि इयुन लाइफआ गावनि फिउसार गावनि लाइफ जिउ दानायाव जेरैबादि मदद नांगौ बेबादिनो गोसो होनानै क्रिकेटखौ गेलेबाय थायोब्ला मोजाङै नोङै लाइफआव साकसिस जाहैनो हायोबा नोंनि लाइफनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे एसिबमेन्ट एबा गिदिर मोनसे देरगानाय आरो बेयाव जेबो गाज्रि गैया जा गावनि नाजानायखौ जाफुंहोनो थाखाय जेरावबो एसे एनै हेंथा बा एसे एनै बानाय बा एसे एनै दुखु मोननाय बा एसे एनै रां रुफानि प्रब्लेमआलाय जाखागोन जेरैबादि प्रब्लेमखौ सो सोरखिनानै सोलिलांनो हायोब्लासो जिउआव साकसिस जानो हायो बेनिखायनो आंनि थाखाय आंनि गासैखौबो मोजां जेरै सानस्रिनाय क्रिकेट गेलेनाय ट्रेकिं बेबादियैनो गोबां खेलाफोर दंबावो बा गोबां खामानिफोर दं लेखा फरायनाय बिजाब फरायनाय बा गोबां आरो ना बेबादिनो गोबां गेलेमुफोर फुटबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय जायखौ गोदोनिफ्रायनो गेलेबोगासिनो दङ मोजां मोनो गेलेनो थाखाय जोङो बुंनांगौ बा गाज्रि आंनि आंनिफ्राय बियो मोजां सानस्रिनाय क्रिकेट गेलेनाय ट्रेकिं बिफोराव गासैआवबो मानि गावनि लाइफआव जे जेनाखि थांनानै थानायाव नांगौ जानाय जिनाखि लामाखौ बानायनानै लानो हायो ट्रेकिं ट्रेकिंआबो मोनसे लाइफनि मोनसे गल थायो जेरै आंनि लाइफनि एम इन लाइफआ मोनसे सासे ग्रेद अफिसार जानाय थिग बेबादिनो ट्रेकिंजोंबो नोङो गावनि लाइफखौ मोनसे ट्रेकिंआव गोसो होनानै गावनि लाइफखौ साकसेस खालामनो हायो बुहुमनि सुबुंफोरजों नोङो माबोरै थायो बै जायगानि सुबुंफोरा माबोरै थायो माबोरै थायो आरो जोंनि जायगानि मानसिफोरा माबोरै सोलियो बिफोर गासैनि गासैनिबो गुबुन हादरनि वेदारआ माबादि अबे जायगानि वेदारआ माबादि बबे खान्थ्रिनि वेदारआ माबादि बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनोब्ला बा बेफोरनि जेनाखि थासारिखौ लानायनो लुबैदोंब्ला ट्रेकिंजोंबो नोङो मोनहैनो हायो आरो बेयाव बेयावबो जिउनि जाफुंसारनाय दङ जेरावबो जिउनि जाफुंसारनाया थायो आं बेखौ बुङो